हेलो हाँ सर नमस्ते मैं राजेश जी बोल रहा हूँ सर अपने यहीं से वैशाली नगर से ये जो मेरा प्लॉट नंबर है वो बावन है आप वाटर बॉक्स से बोल रहे हो ना सप्लायर हाँ तो सर यहाँ पे क्या है पानी नहीं आ रहा है ये दो दिन से हमारे यहाँ पे घर पे बिल्कुल ही और आता है बिल्कुल थोड़ा सा आता है एक या दो बाल्टी पानी आता है बस आता नहीं है तो क्या समस्या चल रही है ये तो हमें कुछ बताओ आप पानी की बहुत परेशानी हो रही है इस वजह से हमें कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं अच्छा तो लेकिन हमारे यहाँ पे हाँ तो हमारे यहाँ पे नहीं आ रहा है शायद ये हमारी थोड़ी सी पीछे की साइड हैना कोई पाइप लीकेज हो रहा है तो इसमें से पानी निकलता है बाहर तो आपको वो देख लीजिए शायद उसकी वजह से नहीं आ रहा हो अच्छा अच्छा हाँ तो आप आज यही हमें हमारे जो वैशाली नगर जो मेरा मकान हैना इससे थोड़ी सी चार मकान पीछे की साइड ही है बस हाँ जो मकान नंबर जो प्लॉट नंबर है शायद बयालीस है उसके सामने हाँ हाँ वहाँ पे लीकेज है जो पानी क्या है वो निकल रहा है नीचे से बाहर ऊपर कि ओर आ रहा है इस वजह से नहीं नहीं वहाँ पे हाँ हाँ तो बिलकुल क्या है मैं कल अभी दो घंटे बाद में बता दूँगा आपको वहाँ पे पहुँच के तो फिर मैं देख के आपको फिर बता दूँगा और जो है हम क्या है बहुत परेशान हो रहे पानी की वजह से तो आपकी हमारी जो है समस्या है इसको जल्दी से आप सही करवाओ पाइप लीकेज को और पानी छोड़ो जिससे हमारी क्या है कि जो समस्या है उसको कम होए बिल्कुल ही नहाने धोने के लिये हाँ हाँ तो ठीक है आप आप भेज दीजिये आप मैंने देख लिया हैं वहाँ पे कंफर्म है वहीं पे लीकेज हो रहा है आप भेज दीजिये हाँ हाँ हाँ यहीं हूँ हाँ ठीक है साहब धन्यवाद ठीक